اسکول میں ہمارے اسکول گاؤں کے اسکول میں زیادہ تر نصاب جو ہے وہ اردو میں ہی ہوتا ہے اردو میں ہی لوگ بتاتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں کے مذہب جو ہے مذہب کیا سکھاتا ہے اسکول سے ہم کیا سیکھتے ہیں اسکول سے ہم مذہب کے بارے میں دنیا کے بارے میں ہم اپنے آپ کو مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں وہ سب چیز اسکول سے ہی مدرسے سے ہی ہم کو ملتا ہے مدرسے سے ہی قرآن پڑھایا جاتا ہے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے بچے وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور کر لینے کے بعد وہ گھر میں اپنے پریواروں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھو اس طرح سے قرآن پڑھو قرآن پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہوتا ہے وہ سمجھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کوئی اسکول سے مدرسے سے ہم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ہمارے بچوں کو حاصل ہوتا ہے اس لیے اسکول جو ہے اور مدرسہ جو ہے یہ ہمارے ہمارے اور بچوں کے لیے بہت ضروری چیز مانی جاتی ہے